एक उपाय आसा म्हटल्यार तो जो म्हाज्या आजा पणजांनी केल्लो केल्लो आसा आनी आजुनूय जे करीत आसा म्हाजी मां बी तो म्हटल्यार सगळ्यान पयली ती उकडे जे तांदूळ आसता ब्रावन रायस ते घेता आनी मागीर ते सामके काळे जायसर ते भाजून घेता आनी मागीर भितर उदक ओतून तें हें कसो तयार करता उदक कशें तेजें आनी मागीर तें पिवूंक दिता सो हो एक उपाय आसा